आं माबा राजेन आङो माबा नों दाखोलि माबा सासे लोगोआ होनदोंमोनखि आं माबा जलकिया आसार फानो नालाय जोंनि आउटलेट दं मोनसे ओमफ्राय बे होनदोंमोन आरोखिना बेबो बायनो बुरजा अर्डार खालाम नगिरदों होनना खोनानायखाय नोंनाव कल खालामदोंमोन आं आथ्सा बेखौनो जोङो मोनथाम आरोना जोंहा टाइपा मोनसे जाहैबाय ओरैनो जास्ट भत जलकिया गोजा आरो ओमफ्राय मोनसे दङ जों अमा गोरानजों बानायो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय दाउ दाउ गोरानजों बानायो मोनसेया ओमफ्राय प्रसेसखौथ' दा फनाव मारै खोनथाजोब्बावनो ओमफाय नोङो फैनोबा नायफै आरोना आंहा थ' फिउजोना मोनसे आपलड दं माबा ब्रह्म पिकोल्स होननाय आरो ना ओमफ्रायथ' बिसोरो बुरजा लांनानै गावसोर फानहैफिनगोनब्ला जों ओरैबायदि हरनो हायो माने लेभेल होआलासिनो बिसोरनो हरनो हायो आरो आदारवायस थ' जों लेभेल होनानैसो फानो आरो बुस्थुखौ औ औ दा नोंसोर बुरजा लांगोन बा जोङो बिना लेभेलै हरनो हागोन आरो ओमफ्राय बिसोर माने बिजनेसखौ खालामथारनो गोसो बा फैनानै खनसे नायफैनो हागोन आरो नायनायालाय औ भुत जलकिया जोंं माने खालि भुत जलकिया ओमफ्राय मोनसेया भुत जलकिया जों ड्राय पर्क ओमफ्राय मोनसेया ड्राय चिकेनजों आरो ना मिक्स आरो प्रायसिंआथ' बै बेदरजोङा थु फिफ्टि लायो मोनसेयाव ओमफ्राय बे माबाया भेजआहाय थु हानड्रेड आरो औ मोनगोन मोनगोन अबभियासलि मोनगोन दतमा औ औ औ औ औ औ औ औ दे